हेलौ नोङो गारि ड्राइभार ना आंनो गारि गंसे नांनाय जादोंमोन आं माबायाव बिश्वानाथ सारियालियाव थांगौमोन बुधबार खालि थांगौमोन आङो नों आंखो हरसेआव खरसेननिफ्राय लांफैनो हागोन ना